हिन साल वधीक सर्दी पई आहे इन करे असांखे घणो करे पाण खे बचाइणो आहे ऐं इन लाइ गर्म कपिड़ा वग़ैरह पाइणा पवंदा आहिनि ऐं ॾिसा थो त पहाड़नि ते बर्फ़ु हिन साल देरि सां पई आहे इन करे उते वञण में मुश्किलु आहे न त घ घणो करे अक्टूबर नवंबर में वेंदा आहिनि माण्हू इन साल सर्दी ऐं बर्फ़ु उते फैबररी में पई आहे ऐं असांजे नदियुनि में बि ॾाढी ख़राबी आहे पाणीअ में गंदो गंदो पाणी आहे सनानु करण लाइ उते मो वञण जो बि मुश्किलु आहे पहिरीं त माण्हू कंहिं न कंहिं शुभ अवसर ते वञी करे सनानु कंदा हुआ उन हाणे त मुश्किलु आहे सभु इहो करणु ऐं हितां खां उते वञण में बि ॾाढी मुश्किलु आहे छाकाणि त हवा में ख़राबी आहे ऐं पदू प्रदूषण जे करे असांजे असांजी एरिया में बि माण्हू बीमार रहनि था